नमस्ते हमें मछली खरीदना है

आपको क्या क्या चाहिए जो भी जिस प्रकार की मछली चाहेंगे उस प्रकार की मछली यहाँ पर मिल जाएगी

हाँ जो जो भी मछली लेंगी हर क्वालिटी की मछली मिलती है तो उसका उचित रेट लगता है हाँ जिस प्रकार की मछली लेंगी जितना भी लेंगी उसके हिसाब से हम देंगे आपको

हाँ मान लीजिए कि डेढ़ सौ आदमी हैं तो कम से कम आपको तीस ऊस किलो मछली चहिए तीस ऊस किलो मछली रहेगी तो हो जाएगा

हम हमारी दुकान तो खुली रहती है सुबह से शाम तक जब भी आपको टाइम मिले तो आ जाइए कौन मछली चाहिए आपको पयास यहाँ पर पापलेट मिलती है रोहू भी मिलता है हाँ और भी चाइना मछली है तो हर मछली का अलग अलग दाम है यहाँ पर पापलेट कैसे लेंगे पापलेट का दाम है एक सौ चालीस रुपये पेयास है एक सौ बीस रुपये हाँ कितना लेंगी आप बीस किलो ठीक है तब आ जाइए दुकान पर आ जाइए उचित रेट पर हम देंगे हमारे दुकान हमेशा खुली रहती है और सुबह से शाम तक खुली रहती है जब भी आपको टाइम मिले तब तक तब आ जाइए लेकिन टाइम से आइएगा हमारे दुकान पर बहुत ज़्यादा हमारे दुकान पर भीड़ रहती है कश्टमर हमेशा आते है

कब तब आ रही हैं आप